नमस्ते सर आपको आपकी क्या मैं सेवा कर सकता हूँ कहाँ पर जाना है आपको बनारस में आपको कहाँ कहाँ पर घूमना है चलिए ठीक है तो आप कब तक आएँगे मतलब किस टाइम हमसे मिल पाएँगे आप तो शाम में आप चलेंगे तो अस्सी घाट घूमे कि कि जगह आप रात में घूमेंगे तो वहाँ पर बहुत अच्छा अच्छा दृश्य देखने को मिलेगा

सुबह में आप अस्सी घाट जाएँगे तो वहाँ पर कोई फायदा नहीं होगा आपको अस्सी घाट घूमना है तो वहाँ पर आप रात में जाएँ तो बहुत अच्छा रहेगा

वही करीब आपको पाँच से छः किलोमीटर के बीच में पड़ेगा वह भी अच्छा है आपके घूमने लायक बहुत बढ़िया है आप वहाँ के करीब शाम के भी आस पास जाएँगे तो अच्छा पड़ेगा

और आप वहाँ पर जाएँ तो करीब साढ़े तीन बजे के चार बजे के बीच में जाएँगे तो सही रहेगा वहाँ पर आप दिन में वहाँ पर आप दिन में भी घूम सकते हैं तो आरती वही शाम को होगी और क्या सात ओत बजे हाँ तो आप सात बजे वहाँ पर पहुँचेंगे तो हो जाएगी

एक एक डेढ़ घंटे में आप घूम लेंगे आप पूरा सरनाथ घूम लेंगे और कहीं पर नहीं न जाना है घूमने उसके बाद अच्छा उसके बाद काशी विश्वनाथ भी घूम लीजिए वहीं पर है पास में काशी विश्वनाथ में आप घूमेंगे तो वहाँ पर बहुत सुविधाएँ हैं अच्छी अच्छी

अस्सी घाट घूम लीजिए काशी विश्वनाथ जाने के लिए एक गली है वहाँ पर जाएँगे तो अलग अलग मंदिलें मिलेंगी तो वहाँ पर नाव चलती है

नहीं वहाँ पर खतरा नहीं रहेगा सेफ्टी के साथ सेफ्टी के साथ सब ले जाएँगे हाँ वहाँ पर जाने के लिए नाव लगेगा वही तीस चालीस रुपया सब लेते हैं नहीं हम ही गाइड करेंगे आपको हम हाँ हम ही गाइड करेंगे ठीक है नमस्ते